असां तमिल पासे तिरुपती बालाजी घुमण विया हुयासीं त उतां जी भाषा ई अलॻि हुई निराली उते सभु तमिल में पिया ॻाल्हाइनि ऐं या त इंग्लिश पिया ॻाल्हाइनि पर असां जी त बरक़रार जेकी भाषा आहे क़ाइमु सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधीअ जे अलावा थोरी और भाषा सम्झण में या सिखण में टाइम लॻंदो आहे पर उन्हनि असांखे सुठे नमूने गाइड कयो थोरो पंहिंजे जो बि असांखे सेखारे छॾियाऊं ऐं सुठे नमूने असांखे अटेंड कयूं जेको बि घुमाइणो हुयो गाइडनेस सुठे नमूने घुमाए फिराए आया त उन्हनि जी भाषा हुई तमिल तमिलनाड़ु में पिया रहनि ऐं इंग्लिश में पिया ॻाल्हाइनि त थोरी असांखे अटक थिए पेई किथे किथे सिखण में पर उन्हनि सुठे नमूने असांखे पाण सां गॾु पूरी सैर कराए छॾी सुठे नमूने घुमाए करे असांजी सुठी मुसाफ़िरी थी वेई